पुराय गोंयभरान साबार अशें मुवी थिएटर्स आसात जंयसर नाटकां पिच्चरां आद लेटस्ट हालीं काळार येयलेलीं पिक्चरां तियात्र अशें जाता जशें की पर्वरीचो आयनॉक्स पणजेचो आयनॉक्स तशेंच वास्कोचो रविंद्र भवन वास्को आसा जाल्यार एक झॅड स्क्वॅर मडगांवचो रविंद्र भव भवन कला अकाडेमी अशें साबार प्रकाराचे हॉल्स आसा आनी थंयसर एकांकी नाटक तियात्र हेसर हालीं काळार येयलीं पिक्चरां अशें सगळे कार्यक्रम जातात आनी थंयसरली टिकेटी सुद्दां सवाय आसता जशें वास्कोचें पोवपाक गेल्यार पिक्चर पयतलो जाल्यार देडशीं रुपया टिकेट आमच्या बोल्सान परवडटा तसली टिकेट आसता तशेंच पर्वरी तशेंच पर्वरीच्यान आयनॉक्सान देड देडशे रुपयाच तिकेट आसता आनी थंयसर सोय सा लेगीत बरी आसा जशें की थंयसर एसी आसा तशेंच बरें सोफा आसा बसपाक बरी बसका दिल्या आनी ते सगळे अशे वॉशरूम तेंचे बरें आसता निवळ नितल अशें कांय त्रास जायना कोणाक